हेलो हाँ जी आप आनंद भोजनालय के रसोइया बोल रहे हैं जी मैं आपके यहाँ भोजन करके नाम बहुत तारीफ़ सुनी थी जी आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन आपके यहाँ मिर्ची वैग़ैरह बहुत तेज़ थी जी अगर जैसे हम हम बूढ़े लोग हैं तो मिर्ची वग़ैरह कम खाते हैं तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और जैसे और चिकनाई का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको और रोटी रोटी पतली रोटी पतली चाहिए हमको और मीठे में क्या क्या देते हैं आप और रात के खाने में क्या देते हैं नहीं जैसे हम रात को नहीं सवेरे लेना चाहते हैं फिर और और यह सब हमें जो रात की अपेक्षा जो दिन में मिल जाए मिल सकता है क्या कब भेजेंगे आप आज आज अभी इसी वक़्त भेज दीजिएगा नहीं तो पेमेंट कितना होगा

तवा रोटी बिना जो रोटी क्या रूपये रोटी लगती है तो इसमें कुछ कम नहीं हो सकता रोटी में हाँ वैसे तो रोटी पाँच रुपये तीन रूपये रोटी चल रही है ये हमें आपके भोजनालय का नाम सुना था तो इसलिए हमने आपको फ़ोन किया आपके यहाँ की जानकारी हमें लगी तो हमने कहा कि चलो यहाँ भैया से मंगा के देखते हैं खाना अब खाना मंगा लो हाँ तो फिर पैसे कितने देने पड़ेंगे भेज दो नहीं हम एक सौ पचपन रूपये दे पाएंगे आप भेज दीजिए